हम स्नेक्स में सैंडविच बनाते है सैंडविच बनाने के लिए दो ब्रेड लेंगे जिसको बटर से सेंक देंगे अगल बगल और उसमें थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे फिर उसमें गाजर डालेंगे मूली डालेंगे पत्तागोभी डालेंगे और केचप डालेंगे केचप में ग्रीन चिल्ली सॉस रेड चिल्ली सॉस सोया सॉस यह सब डाल कर आलू की टिक्की डाल कर खीरा डाल कर हम दोनों तरफ से इसको पुस कर देंगे और अगल बगल से सेंक देंगे स्नेक्स बहुत ही हल्का खाना और यह बच्चों को बहुत ही पसंद आता है इस तरीके से हम स्नैक्स बनाते हैं आप ज़रूर ट्राई करें